हून तुसेंई अ'ऊं घरै दे बाह्रै दियां गल्लां सनान्नां के घरै दे बाह्र जाने कन्नै किन्ना मजा औंदा जि'यां अस पैह्ले निक्के जि'यां अस निक्के होंदे न ते साढ़ै म्हल्लै होंदी ही कथा ते कथा होनी जि'यां कथा होनी जून जुलाई गर्मियें दे दिनें च कथा होंदी ते साढ़े म्हल्ले दे जगतें केह् करना किट्ठे होइयै केह् करना साढ़े म्हल्लै इक खड्ड ही ते उत्थै डबरी ही डबरी मतलब स्विमिंग पूल जेहा बने दा होंदा हा उसी खड्ड आखदे अस ते ओह् बड़ी डूंह्गी खड्ड होंदी ही उत्थे जंदे हे अस सारे सत्त अट्ठ जगत किट्ठे होइयै उत्थै बड़ा मजा लैत्ता दा असें खड्डा च गर्मियें दे दिनें कथा होनी ते जि'यां अद्धी छुट्टी होनी सारें जाना उठी उत्थै खड्डा न्हौनें निक्के बड्डे मतलब मेरी उम्र दे हम उमर जि'यां ठारा सतारां साल दे जगत होई गे असें सारें किट्ठे टोली बनानी अपनै प्लैन प्लून करना ते जाना खड्डा न्हौने ई खड्डा न्हाइयै बाल बूल सिद्धे खड्डा न्हाइयै कपड़े बी गिल्ले होई जंदे अद्धे दे कपड़े करी ओड़ने अद्धे दे किश करी ओड़ने फ्ही डबरिया च सु'ट्टी ओड़ना डबरिया जि'यां अस न्हौंदे असें खेढां खेढनियां बोतलें च पानी भरी ओड़ना टीम करी ओड़नी त्रैऽ बंदे ते फ्ही बोतलां छडनियां इक दूए कश ओह् पकड़नियां रेस लानी मतलब कु'न पैह्ले जित्तदा फ्ही इक सिक्का सु'ट्टुना पानियै अंदर उसी कु'न तुप्पी आह्नदा ते फ्ही केह् करना असें केह् करना के गोत्ता लाी ओड़ना के कु'न किन्ने समें मतलब किन्ने समें धोड़ी एह् पानी दे अंदर रेही सकदा ओह्दे बाद अस बी बड़े बार इ'यां बड़ा निं रेही सकनें आं लेकिन द'ऊं त्र'ऊं जगतें कोलू उप्पर गै रौंह्दा हा अ'ऊं ते ते नुहाड़े बाद गोत्ते कराने इक दूए ई जि'यां जिसी पता हून एह् थोह्ड़ा शरीफ नेहा उसी गोते कराई ओड़ने जाइयै ते इक दो बारी आपूं बी गोत्ता लग्गी जंदा हा ओह् करियै हून घरा बी फक्कड़ पेई जाने कुतै अहें ई बड़ी फक्कड़ पौंदी ही नुहाड़े बाद अहें खेलनें ई जाना उठी खड्डा न्हाइयै ते बैट बाल खेढन लगी पौना प्ही उत्थुआं खेलने ई जाना उठी असें खेलने दे बाद प्ही घरें ई आना प्ही जि'यां अस खेलन जंदे बड़ा टाइम लगी जंदा रात होई जंदी ही न्हेरा होइ जंदा तरकालें दे टाइम औंदे ते घरेआह्लें कोला भी फक्कड़ पौंदे मम्मा ते मेरी बड़ी बैह्मी हे न उ'नेंई तरकालां मतलब ओह् आखदियां तरकालां नेईं फिरनां चाहिदा ते ओह् तरकालां फिरने कोला मिं मना करदियां हा ते नुहाड़े बाद बड़े फक्कड़ निक्के होंदे बड़ियां मजा कीती दियां खड्डा न्हाते दे बैट बाल खेले दा ते होर बी बड़ी गेमां खेली दियां असें किट्ठे होइयै इक दूए कन्नै लड़ाइयां बी होंदियां रौंह्दियां यार दोस्तें च होंदियां रौंह्दियां हून लड़ाइयां केह् करना नुहाड़े बाद बड़ा गै मजा लैते दा असें